السّلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ جی الحمد للہ اللہ کرم ہے اپنا سنائیے کیا حال ہے آپ سے بات کرنی تھی ایک مسئلہ تو ہم لوگ یہاں پٹنہ سے پندرہ بیس لوگوں کی ایک مطلب یہ ہے ٹیم ہے آپ کے یہاں آنا چاہ رہے تھے ابھی آپ سنے ہیں کہ بہت اچھی جگہ ہے گھومنے پھرنے کے لیے بہت بہتر شاندار جگہ ہے تو ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ گرمی میں شروعات ہے اور چلتے ہیں ادھر گھوم پھر کے آتے ہیں تو آپ کچھ رہنمائی کریے گا تو بات کریں آگے کی آنے کا ارادہ کر لیے ہے لیکن آپ بتائیے فیسلٹی کیا کیا ہے اس میں تب نا کچھ ماشاء اللّٰہ اچھا اس میں کیا مطلب پیکیج وکیج بتائیے خرچہ کتنا آ جائے گا مطلب ہم لوگوں کو تین دن رکنا لگ بھگ یہ سب پورا انتظام ہے پھر بھی دیکھیے گا کچھ کم ہو تو بھی اچھا رہے گا ہم لوگ بیس لوگوں کا مطلب ایک ٹیم ہے ہاں بیس لوگوں کا ٹیم ہے اور آپ کے بارے میں سنے تھے کہ بہت اچھے مطلب ذیرنمائی کرتے ہیں اچھی خاصی اس لیے میں نے آپ کو کال لگایا کہ مجھے لیتے ہیں بھائی ہے ہمارے اچھی یہاں اچھا اس کے اچھا جی سر ہاں اس کی ہاں سنے تھے کہ اچھی خاصی مطلب ہے بہترین شہر ہے ہاں جس کی وجہ سے ہاں ٹھیک ہے پھر آتے ہیں آپ ہی کے پاس ملاقات کریں گے پھر بات ہوگی وہیں پہ جا کے ہاں اللہ حافظ السّلام علیکم